وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ و برکاتہ ہاں حضرت خیریت سے ہوں آپ سنائیے آپ خیریت سے ہیں جی جی میں کتب خانے سے ہی بات کر رہا ہوں کہیے کیا کہنا ہے آپ کو جی جی جی جی جی جی ہاں ضرور ان شاء اللہ جو آپ کتابیں جن کتابوں کی آپ کو ہے ان شاء اللہ ضرور مل جائے گی کتابیں جیسے کہ اگر آپ جیسے کہ سیرت النبی کا آپ تذکرہ کر رہے تھے اگر آپ پورا سیٹ لینا چاہتے ہو سیرت النبی کا جیسے کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ کی وہ جو سیرت النبی ہے وہ آپ کو جو سات جلدوں میں وہ آپ کو مل جائے گی تقریباً ساڑھے چار سو روپے کی اسی طرح سیرت مصطفیٰ ہے وہ آپ کو مل جائے گی ساڑھے تین سو کی وہ تین جلدوں میں ہے اور دیگر کتاب جیسے جیسے خصائل مصطفیٰ ہے یہ آپ کو مل جائے گی اسی روپے کی اچھا اچھا ہاں تو یہ بھی مل جائے گی جیسے کہ کتب خانہ کی سلم ہے تیسر المنطق جی جی اچھا جی جی مل جائے گی ساری کتابیں ہمارے یہاں دستیاب ہے ان شاء اللہ اور مناسب قیمت کے اندر ہم لوگ بیچتے ہیں اور مناسب قیمت میں آپ کو دی جائیں گی جی جی ہاں ہاں سیرت النبی بھی ہے سیرت حلبیہ بھی ہے اور خصائل مصطفیٰ بھی ہے اور سیرت مصطفیٰ بھی ان اس طرح کی تمام کتابیں ہمارے یہاں دستیاب ہے جی جی فرہنگ عاملہ بھی ہے فرہنگ آصفیہ بھی ہے تو اور کس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ضرور رابطہ کیجیے وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ